मेन म्हणल्यार हांव अशे गांवांत रावतां की त्या वाठारांत तशें फॅशन डिझायन अशें म्हणल्यार अशें कांय ना म्हणजे आतां आमी आमची जर कला दाखोवपा जाल्यार आमी म्हणजे आमचे सैमा कडल्यान चड लागीं आसता म्हणजे आतां म्हणजे आमचे लोकांचे असो परिणाम असो म्हणजे जायना गांवांन कशें आसता गांवान तुका अशें फॅशन अशें बी कोण लोक करपाक चड वसना म्हणजे आतां मात्शे मात्शे करून डेवलोप जाता पूण पयलीं तशें नाशिल्लें पयलीं लोक आपल्या कडेन कितें आसा जाता तेजेरूच सहभाग्य असो आसतालो पूण परिणाम असो आमच्या हांगा जायना अशें म्हाका दिसता